नखेत्रां पळोवपाक हे सगळ्यांकूच आवडटा किद्या काय म्हटल्यार वयर रातचे चड पयल्यार आनी चडूच बरें स्टार शायन जाता अशें दिसता मळब पळोवपाक चडशे वेळ सांजचे टायमार आवडटा